आमच्या गांवचो सरपंच जो आसा ताचें नांव सचिन नायक एक बरो मनीस एक बरो फुडारी एक बरो सरपंच गांवच्या विकासा खातीर ताणें जायतो वावर केलां आनीक हय म्हाजो असो सतत एक ताचे कडेन संवाद आसता हांव ताचे कडेन एक सतत उलोवप करता गांवच्या मुद्यांचेर गांवच्या विंगड विंगड गजालींचेर आनी तांची कामां खंयच तोखणाय करपा सारकी कारण तांणी गांवांत जायतीं कामां केल्ली आसात देखीक जंय जंय लायटी लायटीचे खांबे खांब्यांचेर लायटींच्या खांब्यांचेर जर थंय बल्ब नाशिल्ले वा खांबे नाशिल्ले थंय ते घालून घेतल्यात थंयचो काळोख पयस केला तशेंच गांवांतलीं गठारां जीं आशिल्ली जीं जातूंत झाडां जाल्ली वा तातूंत चिखल सांठवल्लो तीं सगळीं निवळ करून एक उदक वचपाक एक सुरळीत वाट करून ताणें दिल्या अशी साबार उपक्रम ताणें केल्यात